बचपन में जो मेरा पसंदीदा खेल था वो पिट्टू था पिट्टू खेलते थे बीच में सात पत्थर के रख लेते थे और उस को बॉल से मारते थे वो गिर जाती थीं तो जो बॉल से मारता था वो भागता था ये उसका नियम था और उसमें अगर बॉल लग जाती थी तो वो आउट हो जाता था और अगर वो बॉल से बच के वो फिर से अपनी जगह पे जमा देता था गोटियाँ तो वो जीत जाता था ये उसका नियम था और ये ही मेरा फेवरेट खेल था और भी कई सारे खेल मैं खेला करती थी बचपन में गुड़ियों से और भी कई सारे खेल थे